मैं रोज़ खाने में दाल चावल चना आदि खाता हूँ जिस से हमारे शरीर संतुलित बना रहता है और संतुलित आहार खाने से हृदय रोग मधुमय और कैंसर जैसी पुरानी ग़ैर बीमारी से बचा जाता है संचालित आहार जैसे फल सब्ज़ी साबुत अनाज और मात्र से उस में वसा मांस और टेरी शामिल हो इस से आप के शरीर में संतुलित आहार को मिलने से सही पौष्टिक ऊर्जा मिलती है

मुझे अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ी दाल चावल भी मोहे मिलते हैं जो हम रोज़ सुबह मार्केट से लाते हैं और अन्य दुकानों में भी हमें यह अच्छे क्वालेटी के मिल जाते हैं